ड्राइंग ठाहिण में सभिनी खां मुश्किल पहलो हूंदो मनुष्य चहेरो ठाहिण हुन मनुष्य चहेरो ठाहिण में इलाही दफ़ा हुनखे बिगाड़णो पवंदो हुओ पोइ धीरे धीरे करे मां हुनखे पॉइंट पॉइंट करे धीरे धीरे आउटलाइन कंदी हुअमि आउटलाइन करे जॾहिं उहो सही ठहींदो हुओ मांखे लॻंदो हुओ कि हाणे सही आहे सेट तॾहिं मां हुनखे धीरे अंदरि हुन में कलर ऐं हुनजा सभु फ़ेस जो आइस नोज़ मतलबु पूरो चहेरो ठाहिंदी हुअमि धीरे प्रेक्टिस कंदे कंदे हाणे हुन में पर्फ़ेक्ट थी आहियां ऐं व जानवरनि जा चहेरा त दे उल्टो सीधो बि थोरो घणो ठही वेंदो त हुनखे शेप ॾेई वेंदी हुअमि पर मनुष्य जो चहेरो ओड़े हिसाब सां ठाहिण ॾाढो मुश्किल पहेलू आहे ड्राइंग में हुनखे करण लाइ इलाही प्रैक्टिस जी ज़रूरत पवंदी आहे मां इलाही प्रोक्टिस कई तॾहिं वञी करे अॼु मुंहिंजी ड्राइं ड्राइंग सही ठही वेंदी आहे ऐं हुनखे ठाहे पहेले आउटलाइन कंदी आहियां हुन खां पोइ अंदर जा सभु कंदी आहियां हुन खां पोइ लास्ट में ही हुनखे कलर करे पूरो लास्ट टश टचअप कंदी आहियां ताकि ॾिसण में उहो सही लॻे जंहिंजे जी आहे उहो ॾिसी करे ख़ुशि थींदो आहे कि हा तूं बिल्कुलु माने मांजे शकल जहिड़ो ई तूं चहेरो ठाहे छॾियो अथेई ऐं हुन में मूंखे और सुठो करण जी प्रेरणा बि मिलंदी आहे मां सोचंदी आहियां हुन खां और सुठो हुनजो चहेरो ठाहे सघां ताकि मुंहिंजी ड्राइंग और सुठी थी वञे